ہیلو زرینہ میڈم سے بات کر رہا ہوں میں میں اسکول کا پرنسپل بات کر رہا ہوں جی اسکول مجھے پچاس بچوں کے واسطے ڈریس سلانا تھا آپ کے پاس تو ایک بچے کا کیا ریٹ کے حساب سے سیتے آپ اور اس میں اچھا بیچ لگا کے فٹنگ کے حساب سے سینا تھا میرے کو یوم آزادی آ رہی نہ اس کے حساب سے سینا ہے بیچ سنٹر میں ہونا ہے بیچ سنٹر میں ہونا ہے اور جو پینٹ ہوتا ہے اس میں لاسٹک ہونا ہے

اور شولڈر کے پاس لافاں بھی ہونا ہے اور کیا ریٹ کے حساب سے سیتے آپ اگر یہ سب فیسیلٹی کے حساب سے سیا بیچ لگانا ہے اگر آپ اچھا سیتے بولے پیسے کم گئے تو میں ہر سال سلانا رہتا میرے کو جس میں بچے ڈیلی آئے ایسا سال دو سال نیو ایڈمشن ہوتے رہتا میں آپ کو سلانے کے واسطے بھجا سکتا ہوں اب دیکھ کے بولیے آپ کا ریٹ آپ کا ریٹ دیکھ کے بولنا تھا آپ کے ریٹ کے حساب سے میں آپ کو زیادہ کپڑے بھجا سکتا ہوں تو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے پھر آپ پوروں کا حساب کر کے بولنا تھا کتنے ہوتے پچاس بچوں کے حساب سے ٹھیک ہے میں آپ کے پاس آکے آپ کن بات کرتا ہوں ٹھیک ہے